असांजी सरकारु द्वारा असांखे अनुदान प्रदान कयो वियो आहे जीअं त बुज़ुर्ग माण्हुनि खे पेंशन ॾेई वेंदी आहे ऐं उन खे हीउ अनुदान खे पेंशन जे रूप

खे स्कॉलरशिप ॾींदा आहिनि ऐं जेका स्कीम निकिरंदी आहे उन जो नालो मंचकला अनुदान स्कीम आहे